ہمارے دربھنگہ ضلع میں بہت سارے مذہبی مقام ہیں جہاں پر گھومنے کے لیے وزٹرس بہت زیادہ آتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جو وزٹرس ہیں وہ آؤٹ آف ڈسٹک رہتے ہیں زیادہ تر وزٹرس ہمارے جو دربھنگہ ضلع میں آتے ہیں وہ ایک منوکامنا مندر ہے وہاں پر سب سے زیادہ وزٹرس ہمارے حساب سے آتے رہتے ہیں کیوں کہ وہاں پر نارملی کم از کم سو دو سو پرسنس ریگولری اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک اندازہ بتایا جا رہا ہے کیوں کہ ہم بھی نارمل وے پہ ویک ٹو ویک کبھی کبھی چلے جاتے ہیں وہاں وزٹنگ کرنے کے لیے تو ہم کو اس بارے میں آئیڈیا ہے اور دربھنگہ ضلع میں بہت ساری چیزیں بھی ہیں گھومنے کے لیے لیکن مذہبی جگہ جو ہے وہ بہت سارے ہیں ان میں سے کچھ اور بھی ہے جیسے چرچ ہے چرچ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے وہ کافی فیمس چرچ ہے ہمارے دربھنگہ ضلع کا اس کا نام ہیں کیتھلک چرچ کیتھلک چرچ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کیتھلک چرچ ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر نارملی بہت سارے ریلیجیس پرسنس آتے ہیں اور وہاں پر وزٹ کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف اور صرف عیسائی لوگ ہی جاتے ہیں وہاں پر ہمارے مسلم بھائی ہمارے ہندو بھائی سب وزٹ کرتے ہیں کیوں کہ وہ جگہ ہی اتنا اچھا ہے آپ جب کبھی کیتھلک چرچ جائیں گے ہمارے دربھنگہ ضلع میں تو وہاں پہ آپ نوٹس کریے گا کہ وہاں کا جو ماحول رہتا ہے جو وہاں کا آس پاس کا ایریا وہ اتنا زیادہ شانت آپ کو ملے گا ایک دم آپ فیل کریے گا کہ بہت ہی اچھی جگہ پہ آئے ہیں اور آپ اس کو مس کر رہے تھے کافی وہ جو جگہ ہے وہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا کیتھلک چرچ میرے حساب سے ایک سب سے ون آف دا بیسٹ جگہ ہے گھومنے کے لیے آپ گھومیے وہاں جو ریلیجیس پرسنس ہیں جو عیسائی بھائی ہیں وہ تو اپنا جو پریئرس ہوتے ہیں وہ تو کریں گے لیکن اگر آپ کو صرف گھومنا ہے وہاں پر تو وہ ایک نمبر ایک دم آپ کے لیے پرفکٹ جگہ ہوئی جہاں پر آپ فیملی کے ساتھ بھی گھوم سکتے ہیں آپ سولو بھی جا سکتے ہیں اکیلے گھومنے کا بھی مزہ الگ ہے اور فیملی کے ساتھ تو مزہ آتا ہی ہے اور سب سے زیادہ مزہ آتا ہے دوستوں کے ساتھ اگر آپ کبھی کیتھلک چرچ جائیں تو دوستوں کے ساتھ جائیں زیادہ مزہ آتا ہے اور ایک اور مندر ہے وہاں پہ وہ بھی کافی فیمس ہے ہمارے دربھنگہ ضلع میں وہ شیاما مندر وہ بھی آپ کو کافی وزٹرس وہاں نظر آئیں گے وزٹرس کیوں آتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کیوں کہ شیاما مندر کا جو لک ہے وہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ اتنے زیادہ وزٹرس کیوں آتے ہیں وہاں کا واتاورن وہاں کا جو آس پاس کا ایریا ہے وہاں جب آپ جائیے گا تو آپ کو فیل ہوگا کہ دس از دا ون آف دی بیسٹ آف پلیس تو آپ ایک بار ضرور گھومیے ہمارے دربھنگہ ضلع میں آئیے